ہاں ہیلو السلام علیکم سر السلام علیکم سر سر میں بہت دور سے آیا ہوں پٹنہ میں ہوں آپ کرپوڑی تھاکر میوجیم سے بات کر رہے ہیں سر جی میں آیا تھا بہت دور سے اور میں پٹنہ میں ابھی آیا ہوا ہوں سر میں بول رہا تھا کہ میں کرپوری ٹھاکر میوجیم میں آ سکتا ہوں سر جی سر ابھی میں پٹنہ آیا ہوا ہوں تو آ آ جائیں جی نہیں بکنگ تو نہیں ہے سر میں آیا ہوا تھا پٹنہ اس لیے میں سوچا کہ گھوم لیتا ہوں جی سر کیا سر اوہ جی سر تو اس کا مطلب سر اس میں بکنگ چل رہا ہے ہے نا جی سر تو پھر میں آیا ہوا تھا تو پھر میں کیسے اس میں آ سکتا ہوں سر میں سوچا کہ کرپوری ٹھاکر میوجیم گھوم لیتا ہوں ایک بار پٹنہ آیا ہوں تو دیکھ لیتا ہوں تو ریکویسٹ ہے سر آپ سے بنتی ہے کہ آپ کوشش تھوڑا کرتے تو میں آ جاتا آج نہیں جی سر میں ایکچولی سر میں اڑھائی تین سو کلو میٹر دور پیچھے سے آیا ہوں سر پٹنہ میں پٹنہ آیا ہوا تھا اس لیے ایکچولی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سر میرا اگر آپ کرپوڑی ٹھاکر میوجیم میں اگر ہم کو آنے دیتے آج تو آیا ہوا تھا تو پھر ہم کو دقت نہیں ہوتا پھر دوبارہ کا جھنجھٹ نہیں پرتا سر آپ بول رہے ہیں بک کرنے کے لیے تو بک کرنے میں تو بہت جھنجھٹ پر جائے گا آپ بول رہے ہیں بک کروگے تو دس پندرہ روز بعد آئے گا تو پھر تو ریزن جائے گا نا سر پھر میں ہم کو دوبارہ آنا پرے گا جی سر ٹھیک ہے سر آپ کوشش کر کے ہم کو دوبارہ کال ریٹرن کریں گے ٹھیک ہے تھینک یو سر ٹھیک ہے میں رکھتا ہوں سر ٹھیک ہے السلام علیکم ٹھیک ٹھیک